ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں کاروباری شعبہ آئے دن پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے ان پریشانیوں کی الگ الگ وجہیں جیسے کئی بار یہ پریشانی سرکار بدلنے کی وجہ سے آتی ہے نئی سرکار آتی ہے نئے نیم نئے قانون لے کر آتی ہے جس کی وجہ سے پرانے نیم و قانون کے تحت چل رہے کام کو روک دیا جاتا ہے پھر نئے نیم نئے قانون آتے ہیں جس کی طرز پر پھر وہی کام نئے نیموں کے مطابق شروع کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آئے دن دہلی میں پالوشن کی وجہ سے کام کو روک دیا جاتا ہے یا کاغذوں میں ترمیم یا جگہ کی تنگی یا کچا مال را میٹیریل کی کمی کی وجہ سے بھی روک دیا جاتا ہے دہلی میں پردوشن کی وجہ سے بڑی گاڑیوں کے آوا جاہی پر روک ہے مناہی ہے جس کی وجہ سے چھوٹے کاروباری بڑی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں جس کو نپٹنے کے لیے الگ الگ طرح کے ایکسپریمنٹ جیسے وہی سامان چھوٹی گاڑیوں میں لاد کر لاتے ہیں جیسے اسی کام کو کرنے کے لیے طرح طرح کی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں کئی بار دہلی سرکار ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے بیلنسنگ گروتھ کا فارمولا بھی اپناتی ہے مثلاً جیسے حال ہی کے دنوں میں دہلی سرکار نے آڈ ایون نمبرس کا فارمولا لاگو کیا تھا جس سے چھوٹے گاڑی خاص طور پر چھوٹی گاڑی والے لوگ کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرا